गुजरात राज्य में पहिरीं असां अलाही यात्राऊं मुसाफ़िरियूं कयल आहे तंहिं में पहिरीं अॻे ईअं कंदा हुआ के भई कारो आहे इहो अछो आहे ईअं भेदभाव इलाही थींदा हुआ पर हाणे अहिड़ो न रहियो आहे हाणे अहिड़ो भेदभाव कान रहियो आहे इहो